हांवेन नवीनच घर बांदले आनी म्हाका घराचें सामाना लागून हांव मडगांव गेल्लें आनी तशेंच श्योपींग करतना अशेंच हांव एक शेगडी पळोवया म्हुणून एका शेगडीच्या दुकानांत भितर सरलें आनी खंय हांव अशें सगळें शेगड्यो अशें खूब बशेच्यो आसल्यो आनी हांव पळयतालें म्हाका एक पिजनाची शेगडी खूब बरी दिसली आनीक तें पात्रावांक विचारलें हें हेची कितें रेट तो म्हणपाक लागलो चड ना गो तीन हजार आसात आनी ती खरी म्हाका बरी दिसली कित्याक तेची तेका तीन बर्नर आहले आनीक ती एक वेगळींच अशीं दिसली म्हाका म्हणून ती हांयें घेतली आनी आज ह्या खबरीक चार वर्सां जाली आनी तें चार वर्सांत म्हजी पिजनाची शेगडी खूब बरी आसा निवळ करपाक सुद्दां ती बरी कित्याक मात्शें सुद्दां अशें कितें डाग पडलें जाल्यार अशेंच रोखडोच फडको मारल्यार ती रोखडीच निवळ जाता आनी मेन म्हणल्यार तेची तेका तीन बर्नर आसल्यान म्हाका रांदपाक सुद्दां तें खूब बऱ्याक पडटात कित्याक एकूच वेळाक म्हाका तीन कडेन तीन आयदनां दवरूंक मेळटात आनी रांदप म्हजें फास्ट जाता तें फास्ट जाल्यान म्हजे उरिल्लीं ती कामांय बी सगळीं घरांतली फास्ट जातात आनी ती आज सुद्दां खरेंच चार वर्सां जाली सांगपाक म्हाका उमेद दिसता आजून ती चार वर्सां जाली की पळयले जाल्यार ती पयरूच घेतली कांय दिसता इतली निवळ जाता आनी तें बर्नर सुद्दां तें तेजे काळें कितें तेजे कार्बन जाता आनी कितें जाता पूण म्हाजे जे पिजनाचे शेगडेक तो बर्नर सुद्दां तशें बरें आसात मात्शे सुद्दां ते काळें जालेना आनीक निवळ करपाक बी चड पडनात म्हूण म्हाका बरें दिसता की पिजना शेगडी हांयें घेवन खूब म्हाका फायदेशीर जालां हांयें पयर म्हजे नंडेचे घरप्रवेश जाल्लो हाये सांगले पळय तुजो घरप्रवेश आहा न्ही हांव तुका शेगडी दितलें हां पयलींच सांगून दवरलें कित्याक म्हाका ती पिजना शेगडी तेजेय घरा पोवपा जाय आसली आनी आमगेर कोणी येयल्यार सुद्दां म्हणटात विंदा कितें गो तुजी शेगडी खूब बरी मुगो आनी इतली नेवीन केन्ना हाडली गो तुयें हांव म्हणटा कितें पिशें गो चार वर्सां जाली मुगो ह्या शेगडेक घर प्रवेशाक हाडलें ती हांवें आनी आजुनूय पळय तुमी बी घेता जाल्यार आतां तुमची पाड बी जाल्यार तुमी बी घेता जाल्यार ती पिजनाची घेयात हां अशें म्हूण हांव सगळ्यांक सांगता आनी ह्या खातीर हांव अशें म्हणन की शेगडी घेवची जाल्यार पिजनाची शेगडी घेवची